पहिने तऽ हमर किछु खास व्यक्तिगत लक्ष्य नहि छल मुदा बहुत रास एहन घटना सब घटल जाहिसँ हमर व्यक्तिगत लक्ष्य बनल आ ओ हमर व्यक्तिगत लक्ष्य कही या आकांक्षा कही या हमर अंतिम इच्छा कही जे हमर अपन क्षेत्र जाहि क्षेत्र सँ हम छी जाहि गाम सँ जाहि सभक चारू दिसक क्षेत्र के नहि की जतय के हम छी ओकर आसपास के जतय क्षेत्र छै लग पास के ओ लग पास के सबटा क्षेत्रक जे बच्चा सब छै ने से अपन पएर पर ठाड़ भऽ पबै अपना लेल अपन जिनगी अपने अपन जिनगी के अपने शुरुआत कऽ सकए पएर पर ठाड़ भऽ के अपन परिवारक के संग आ विवाहके बादो जे जाय तऽ अपन सासुर के सेहो संबल दऽ पबै आ ककरो आगू हाथ नहि पसारए ओकर जे सपना छै ओ अपन सपना ओ देखए आ देखला के बाद ओकरा पूरा करबा के लेल पूर्ण कोशिश करए ताहिमे हमरा सॅं जे मदद भऽ सकतै या हमरा बूते जे कयल हेतै ओ हम कोशिश करै छी अपन जतय हमरा हम जतेबा सक्षम छी ओहिमे जे ओ हम करिए ई हमर लक्ष्य अछि आओर आकांक्षा सेहो अछि जे ई हम अपन क्षेत्रक महिला महिले टा किए कही हमरा तऽ आब पुरुषो सॅं बहुत जुड़ल छथि पुरुषो ओहिमे शामिल सम्मिलित छथि जेकि ओ सब आगू बढ़ैथ अपन पएर पर ठाड़ होइथ सपना देखैथ आ ओ सपना के पूरा करैथ ताकि पहिलुका जेकाॅं हुनका सबके जेना कि स्त्री सब के रोकल जाइ छलै घर से बाहरो नहि निकलऽ देल जाइ छलैया तैं लेकिन ओकरो अपन संस्कार के संग लऽ के ई चलैथ जाहि सऽ ओ अपन विकासो करैथ विकास करैथ आओर अपन क्षेत्रक विकास करैथ नाम रौशन करैथ अपन आ अपन पएर पर सेहो ठाड़ होथि आब कहब जे दोसर एहिमे सवाल प्रश्न अछि जे ई करयके लेल अहाँके के प्रेरित करैया तऽ ई हमर अपने जीवन सॅं प्रेरित लक्ष्य अछि कारण छै हम बहुत किछु करय चाहै छलहुॅं आ बच्चे सॅं बहुत अथी रही उत्साहवर्धन हमर बहुत भेल छलय आ जाहि जे ठाम करै छलहुॅं जे लोकसब छलै दादा जी ददा जी खासके कऽ हमर करै छलथि लेकिन संयोग कहै छै जे भगवान लगसँ सब चीज बनि के अबै छै तऽ ओ वातावरण नहि भेटल तऽ आ अपन मोनक कुंठा अन्दरे रहि भीतरे रहि गेल हम नहि किछु कऽ सकलहुॅं तऽ ई हमरा प्रेरित करै छलय जे हम नहि कऽ सकलहुॅं ओ हम अनका मदद करिए ओ करबा वास्ते ओकरा खुश होयबा वास्ते प्रसन्न होयबा वास्ते जे ओकरा अगर दुलारो के आवश्यकता छै तऽ हम कोशिश करिए जे ओकरा दुलारो दियै जाहिसँ ओ खुश भऽ जाय खुश रहय